हैलो हा हरिओम सर हा मूंखे केरु तव्हांजो नंबर ॾिनो हो की तव्हां बासण वासण विकणनि जो कम कंदा आहियो त तव्हां वटि जेके बि बासण आहिनि रधिणे जा उहे सभई आहिनि की उहो कोन्ह आहिनि

हा हा हा हा छो जो मां बि हीअं छा आहे की नओ मकानु ठहाइरायो आहे नओ रघिणो आहे त सोचा थी सॼो नओ जो नओ सामान ई वठी रखां भाई जीअं तई सिपरी चिमटा वग़ैरह थिया कप सप सभई खे नओ ई वठा ऐं हा भाई जीअं कुकर थियो मां हिते अजमेर मां ई थी ॻाल्हायां हा मूंखे सम्झो नंबर ॾिनो लाल भईया ॾिनो मूंखे तव्हांजो नंबर जेके आदर्श नगर में रहंदा आहिनि मुंहिंजो नालो वंदना आहे जी जी जी

कुकर कुकर कहिड़ी कहिड़ी साइज जो अथव कुकर कहिड़ी कहिड़ी साइज में अथव

हा कंपनी कहिड़ी कहिड़ी अथव अच्छा त मुंहिंजे लाइ कुकर तव्हां बुक कयो हिकु त टी लीटर जो प्रैस्टीज जो ऐं हिकु पंज लीटर जो ॿियो थालियुनि में कहिड़ो थालियुनि में अथव कुझु वैरायटी थालियुनि में थालियुनि में

हा त उची स्टील में खपे मूंखे उची स्टील में सस्ती स्टील में न खपे जेको भाई झट फाटी थी वञे हूअ स्टील न खपे मूंखे थोरी महांगी वारी ई खपे

हा हा हा ठीकु आहे मूंखे ॿियो खपे हुनमें चांहि जे लाइ बाटलो उहो बि मतिलब ॿ लीटर खां अ पंज लीटर जे विच ताणी ऐं हिकु त ॿी लीटर जो मूंखे खपे ई खपे हा न ॿियो पंज लीटर जो बि खपे ॿियो तव्हांखे मां ॿुधायाव थी ॿिया मूंखे चमिचा खपनि रोटी खाइण लाइ ऐं हा बसि उची स्टील में ई ॾिजो मूंखे हलको माल मूंखे न खपे हा न सुठी स्टील में ई ॾिजो ऐं ॿियो मूंखे खपे हुनमें हिकु बासणनि जो छिको जंहिंमें बासण सही तरीक़े सां अची वञनि दीवार में ई हा न मूंखे खपे भाॼी भुजण लाइ चचिचा केवी केवी छाड़ी हा भाॼी भुजण जा के ॿियो हिकु चावरनि जो चमिचो छाड़ी हा तई हा रिचड़ी खपे ऐं तई तई तई हा कटोरा खपनि न छह थालियूं छह कटोरा छह गिलास हा हा हा हा हा ठीकु आहे मतिलब बेस्ट खां बेस्ट जेका बि सुठे में सुठी हुजे हा न उओ मां तव्हांखे वरी व्हाटसप ते मां तव्हांखे सॼो मोकिलियाव थी लिस्ट हा हुन हिसाब सां सॼो सामान पैक कराइ करे मूंखे घर मोकिले छॾिजो मां तव्हांखे एड्रेस बि मोकिलियाव थी ऐं जेके पैसा आहिनि जेका माण्हू ईंदो सामान खणी मां उनखे ॾेई छॾिंदी हा न ठीकु आहे न जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी शुक्रिया भईया शुक्रिया तव्हांजो जी जी शुक्रिया ॾाढो ॾाढो शुक्रिया तव्हांजो भईया हा न ठीकु आहे महिरबानी जी जी जी हा हरिओम हरिओम